आमी सगळीं कॅम्पा आसलय आनी कॅम्प जाल म्हणटरे आमी आमचे नॅशनल गॅम आसलो आनी टिमी म्हुनो सिलेक्ट जाल्ली आनी आमी सगळीं ट्रेनीन वताली नॅशनला म्हूण आनी ते किदें दीसकडो वयता आमी दुसरे म्हणजे पंजाबा वयता आमी पंजाबा वयता म्हणटगी आमकां पुण्या सान आमकां दुसरी ट्रेन धरपा पडलेली थंय वसपा तर आमकां ट्रेनी बसले आमी सगली मजा करी एन्जॉय करी आनी आमी आमच्या टिमीचें डिसकस करी कॅम्पाचें डिसकस करी आनी आमगे पंदरा दिसा ट्रीप आसली गॅमीची तर आमी गॅमी गेल्ली ट्रीप करपा ट्रीपीन ट्रीप केले आमी आनी त्या ट्रिपी खूब बरें बी जालें वायट बी जाल्लें आमी अशीं बसता उलयता तेजे मदें खूब लोक येतालो खूब लोक वयतालो त्या हाज्या मदें आमी पावत येतगीर माजो मोबायल कोण घेवन गेलो खबरूय ना कोण घेवन गेलो म्हण आनी ते किदें म्हणल्यार मुंबय शहरांत मुंबय पावले आमी आनी मुंबय ट्रेन रावलेली आनी थंय रावन आमी आनी एक ट्रेन चेंज करपा आसली तर आमगे लास्ट स्टोपार आमी मुंबय पावल्ली म्हाज्या सायडीच्या कोण एकटो बसलो आसलो पळय वयल्या सिटार ताणे म्हजो मोबायल मागलो मोबायल मागलो आनी मोबायल घेवन गेलो आनी आमी मोबायल सोदता फोन करता मोबायल पयलीं लागलो फोन मागी स्वीच ऑफ दाखोवपा लागलो ट्राय केली हांवें म्हाज्या फ्रेंड्सांन केली सरान केली फोन कस्सो लागना जालो मागीर कितल्या वेळ्ळांनी फोन लागलो ताणे कोणी फोन वयल्लो फ केलो परत ऑन केलो आसतलो आनी ताणी सांगलें की मोबायल आपणा ट्रेनी मेळ्ळेलो पोळ्ळो आशिल्लो आनी तो मागी सांगपा लागलो अमक्या प्लेसीर आसा आपूण व्हरपा यो म्हूण आनी आमी गेली हाडपा हांव आनी सर आनी मागी म्हजी फ्रेंड गेली हाडपा आनी तो मोबायल आमकां म्हजो मोबायल म्हाका मेयळळो त्या दिसा फस्ट टायम मुंबय सांडलें मोबायल मेळ्ळो इजी न्ही अशें सरान म्हणलें आनी सगल्यांनी म्हटलें तूं नशीबान आसलें म्हूण तुगे वस्तू तुका मेळ्ळी आनी हांवें धोल्लो आमकां बरें कळ्ळें सगळ्यां किदें मोबायल वा पर्स बॅग सगले आपूण कशी सांबाळप कशें धरप तें सगळें